हाँ हमको पाँच हाँ सिलाई करते हैं आप अच्छा कौन कौन डिजाइनों के सिलाई करते हैं क्या क्या चीज सीते हैं थोड़ा हाँ हाँ अच्छा तो ठीक है सियाना है हमको और सूट सियाना है पेटीकोट सियाना है ठीक है तो कितना सबके दाम बताइए हाँ अलग अलग

ठीक हम लोग का बनाना है बनवाना है पेटीकोट ब्लाउज सूट सिलाना है

तो लहँगा लहँगा सियाने का है हमको मना करता है तो लहँगा बना दीजिएगा पाँच ठो पाँच ठो लहँगा सियाना हमको ओ भी बना दीजिएगा ठीक है तो बताएँगे बाद में तो आएँगे न घर पर

सामान सब किन कर लाएँगे तब न अभी आएँगे अपना करने हाँ सामान किन के सामान किन के लाएँगे कपड़ा सब इसी तरह सिलाएँगे